हर छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जाता है पर भारत सरकार कुछ छात्रों को स्कॉलरशिप देना बंद कर रही है उनके शर्तों के हिसाब से वह छात्र अपने शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं रिज़ल्ट में कमियाँ हो कुछ हो जाती हैं जिससे उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है और छात्रों छात्रों में भी कई तरह के स्कीम होती हैं स्कॉलरशिप देने के लिए हर छात्रों को एक अलग अलग अमाउंट दिया जाता है कुछ छात्रों को ज़्यादा स्कॉलरशिप दिया जाता है कुछ छात्रों को कम स्कॉलरशिप दिया जाता है क्योंकि वह एक अलग अलग कैटेगरी के छात्र होते हैं और उन्हें अपने हिसाब से देना पड़ता